شاہجہاں پور ضلعے میں بہت طرح کے پیشے اور کاروبار پائے جاتے ہیں جن میں شاہجہاں پور ضلعے کے لوگ اپنا کیریئر بناتے ہیں نمبر ایک پلاٹنگ شاہجہاں پور میں بہت ساری زمین زمیںیں ہیں جس کی لوگ پلاٹنگ کر رہے ہیں اور خوب سارا پیسہ کما رہے ہیں اس کے علاوہ شاہجہاں پور کے لوگ کھیتی کرنا بھی بہت پسند کرتے ہیں اور یہاں کے لوگ مچھلی کے کاروبار کو کرنا بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر کافی سارے تالاب ہیں یہاں کے لوگ کاروباری بننا زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کے نوجوان ڈاکٹر یا انجینیئر بھی بن رہے ہیں اور اپنے شہر کی خدمت کر رہے ہیں کچھ نوجوان ٹیچر بھی بننا پسند کرتے ہیں تاکہ شاہجہاں پور میں تعلیم کو عام کر سکیں